जोंनि साखाथि फाखाथि थानाय माखासे धोरोम सिबियारि थानसालिफोर दं जेरै ब्रह्म मन्दिर दङ आरो ख्रिष्टानफोरनि थाखाय गिर्जा दङ आरो बाथौ सिबियारिफोरनिफ्राय बाथौ थानसालि दङ आरो गुबुन हारिफोरनि थाखाय सिबियारि सिबिनाय जेरै दुर्गा फुजा बेफोरबो जोंनि साखाथि फाखाथियावनो दङ जेरै दुर्गा फुजा फैनाय लोगो लोगो दुर्गा फुजाखौ बाङालिफ्राबो बे जोंनि अदालगुरि जिल्लायाव गोबां गाजा गोमजायै खुङो बे बाङालिफ्रानो बे दुर्गा फुजाखौ गोबोथ गिदिरै गाजा गोमजायै खुङो आरो ब्रह्म दोहोरोम सिबियारिफ्राबो ब्रह्म दोहोरोमनि जोंनि साखाथियावनो बेसेबा गिदिथ मन्दिर दं बेवहाय बे महालया होननाय मोनसे ब्रह्म दोहोरोमनि जय्ग' महालय होन्दों बेखो बोसोराव खनसे गिदिरै खुङो दुर्गा फुजा जानायनि सिगां सिगां बेयो फैयो बेवहाय गोबां गाजा गोमजायै खुङो पर'हितफोराबो गुफुर गुफुर जि गान्नानै बा धुथि गान्नानै हिन्जावफ्राबो गुफुर गुफुर जि गान्नानै बेवहाय ओइदिनखालि गाजा गोमजायै धोरोमखौ सिबियो जय्ग' आहुति होयो बे जय्ग' आहुति होखांनानै एसे गेलेनाय खेला दुलाफोरबो होयो आरो बे गेलेनाय खेला दुला रंजानाय बेफोर बायदिखौ होखांनायनि उनावबो जानाय लोंनाय बेवहाय खालामो गाजा गोमजायै बे दिनखालि बोसोराव खनसे बेसेबांबा गिदिद जय्ग' महालय बेखौ फालिनाय जायो आरो जोंनि साखाथियाव दंबावो जे बैसागु फोरबो बे बैसागु फोरबोखौबो जोबोद गाजा गोमजायै खुङो बेवहाय गोजान गोजान गामिनि मानसिफो गामिनिफ्राय माने बेवहाय फैनानै बादाय फैलाय लायो बुरि मोसानाय सेंग्रा सिख्ला मोसानाय जेरै गथ' गथाय मोसानाय आरो बेबायदिनो खाम सिफुंनि बादायलायनाय गोबां जोङो नुनो मोनो बेखौबो बोसोराव खनसे बेसेबांबा गाजा गोमजायै बर'फोरा बेसेबा गिदिद फोरबो हिसाबै बैसागुखौ जों खुंनायखौ जोङो नु बेबायदिनो आरो जोङो ख्रिष्टान धोरमो धरम'फोरखौबो जों खाथियाव जों नुनो मोनो जेब्ला बिस्रोना क्रिसमास बा बर'दिन होनो बे बर'दिनखौ बिसोरबो बिसिबांबा गाजा गोमजायै खुङो बे दिनखालि बिसोरो सान्नैखौ फालियो गाजा गोमजायैनो गासै गथ' गथाय बिसोरो जयैनो गावसिनि गिर्जा जनानै बिनि उनाव अखा नायै जानाय लोंनाय फोरबोखौ बिसोरनि फालिनायखौबो जों नुनो मोनो बेबायदिनो ख्रिष्टान धरम'नि सुबुंफोराबो हौवा हिन्जाव गासिबो गावसिनि धोरमोखौ फोथायनायजों लोगोसे बिसोरो जोबोद गाजा गोमजायै खुङो आरो बेबायदिनो बिसोरो बोसोराव खनसे बे क्रिसमासखौ फालियो